کھیل کھیلنے سے ہم کو یا ہم لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہے اس فائدہ کے لیے ہم لوگوں کھیل کھیلنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے ہم سبھی کو کچھ کھیل کھیلنا چاہیے اور ہمیشہ چاہیے کھیلنا چاہیے اس کے لیے ہم لوگوں کو کبڈی کھیل سکتے ہیں جس سے ہم لوگ فزیکلی تندرست رہ سکتے ہیں اور کھیل کھیلنے میں لوگ کا شریر تر و تازہ رہتا ہے اور کیا بولتے ہیں تندرستی آتی ہے شریر میں

بہت سارے کھیل ہیں جس سے ہمارے صحت کو بہت سدھار آتا ہے ایک کبڈی ہاکی یہ سب کھیل ہم دلچسپی لے کر کھیل سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اس اس فائدے کے لیے ہی ہم لوگوں کو کھیلنا چاہیے اور کھیل ایک ایسی چیز ہے جس سے مینٹلی اور شاریرک دونوں طرح کی تندرستی آتی ہے اور سماجک تندرستی بھی آتی ہے اس سے مائنڈ فری ہوتا ہے تندرستی آتی ہے مائنڈ فری آتا ہے اور شریر میں بہت زیادہ بہت ساری بیماریوں سے بھی دور رکھتی ہے اس شریر اگر چلتا رہے گا تو ہمارا باڈی فلو کرتی رہتی ہے اس باڈی میں بلڈ پریشر بلڈ کا سرکولیشن تھورا تازہ ہو جاتا ہے اس سے ہمارا باڈی تندرست زیادہ دن تک رہ سکتا ہے